हाँ मैं आपको पाँच संख्या बताता हूँ पाँच हजार तेईस इक्कीस सौ एक एक हजार दो सौ बत्तीस एक हजार चार सौ ग्यारह एक हजार चार सौ उन्नीस